नोगोर आरो गामिनि ओनसोलनि गेलेनाय फारागथिया जाहैबाय गोदोयो जाखि मोनलाङा बल बानायनानै गेलेयोमोन लेखाफोरखौनो खाथुमनानै बल खालामनानै जोयोमोन आरो दानि जुगनि गेलेनाय फारागथिया गोबां सोलायलांबाय दानि मुगायाव सायन्थिफिक टेकन'लजिनि बानायनाय जोलुर फुटबल जोयो गोदोयो दुब्लिफ्रावनो गेलेयोमोन गेलेग्रा फोथार गैयामोन गोबां सोलायदों दानि गेलेनाय आरो गोदोनि गेलेनाय

गोबां मानसिफ्रा दायो गेलेनायनि बिथिङाव आवगायलांदों गोदोयो जाब जुब गेलेबोबाय नाथाय दानि मुगायाव दावगानाय मुगाजों गेलेनायनि बिथिंजोंबो गावनि लाइफखौ दानो हादों गोदो गेलेनाय